मैंने हाल ही में फ़्लिपकार्ट में एच पी का लैपटॉप ऑडर किया था और यह मेरे लिए बहुत अच्छा परिणाम साबित हुआ है एच पी के लैपटॉप प्रोफेसनल और गेमर सभी लोगों के लिए बेस्ट माने जाते हैं अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको यह ब्रान्ड ही चुनना चाहिए एच पी लैपटॉप बेस्ट सेलिंग और एनर्जी एफ़िशिएन्ट भी होते हैं एडजेस्टेबल स्टैंड फ़िंगरप्रिन्ट रीडर्स वेबकैम क्विक चार्जेज बिल्ट इन फ़ोर जी गेमिंग हब फ़ुल एच डी डिस्प्ले के साथ यह लैपटॉप आपको बहुत पसंद आएंगे कम कीमत में आने वाला यह लैपटॉप बहुत कुछ कर सकता है ऑफ़िश वर्क हो या पर्शनल वर्क सब आसानी से कर सकता है इसके फ़ीचर्स परफ़ॉर्मेंस और बैटरी लाइफ़ दमदार है यह काफ़ी लाइट वेट है इसका डिस्प्ले भी बड़ा है जिसका स्क्रीन रेसियों एट्टी वन पर्सेन्ट है इसमें सिक्स प्वॉइंट फ़ाइव एम एम के पतले बेजल्स दिए जाते हैं इसमें रियलटेक वाईफाई और ब्लूटूथ फ़ोर प्वॉइंट टू कनेक्टिविटी दी गई है और यह बहुत अच्छा साबित हुआ है